हलो हा मूंखे कुझु फ़ल खपंदा हुआ तव्हांजे सुपर मार्केट खां जीअं ब्लूबेरी ब्लैक बेरी ऐं हिन टाइप जा फ़ल बसि फ़्रेश हुजनि जीअं हा पाइनेपिल पाइनेपिल आहे हा ठीकु आहे अच्छा अच्छा अच्छा जीअं मूंखे वॉशिंग वॉशिंग वॉशिगटन एपिल वॉशिंगटन एपिल खपनि ऐं ग्रेप्स खपनि जीअं हा हा हुन टाइप जा फ़ल तव्हां वटि मिली वेंदा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके ओके हा ओके हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जीअं हूंदो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि चङो चङो चङो चङो